हाँ बिजली से तो हमको बहुत ज़्यादा खतरा है जहाँ फायदा भी है हम जहाँ बैठे हैं एक स्विच दबाया हवा मिल गई हमारा काम मिनटों में हो गया बिजली से फायदे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खतरे भी हैं तो इससे खतरा तो ये ही है सबसे बड़ा तो बिजली का झटका लगने का अगर जैसे घरेलू औरतें हैं अगर वो स्विच बोर्ड को साफ कर रही है तो वो अगर मान लो किसी गीले कपड़े से साफ कर रही हो अचानक से उनको झटका लग गया तो हमको ये पता होना चाहिए बिजली के पास हमको गीली वस्तु नहीं ले जानी अगर हम खुद गीले हैं और अगर हम किसी स्विच को ऑन करें तो हमें ये पता होना हमारे हाथ में एक लकड़ी की चीज होनी चाहिए हमारे पैर में चप्पल होनी चाहिए अगर जो मान लो कोई बंदा है जो बिजली घर में काम करता है तो वो बिजली का खंभा अगर ठीक करने ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको ये होना चाहिए कि भई वो हाँ कैसे बिजली से दूर रह सके कैसे वो उसके हाथ में कुछ लकड़ी की ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको उसको बिजली का झटका नहीं लगे और मेरे हिसाब से तो हमको जैसे क्या करना चाहिए भई गीले अगर हो आप तो बिजली के पास हमको जाना ही नहीं चाहिए जैसे बारिश हो रही है तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़े